हलो नमस्कार म्याम में अर्जुन बोल रहा हूँ मेडम मेरे को आपके सुपर मारमेट मार्केट में कुछ पूछना था ये डेली घर के में जो काम आने वाले सामान वो मिल जाएंगे क्या आपके पास अच्छा तो मेरे को टमाटर चाहिए था एक के जी तो उसका कितना ग्रेट है

अच्छा और लोकी अच्छा भिंडी अच्छा और मटर की क्या रेट है अच्छा अच्छा तो और बाकी ग्रे घर का समान भी मिल जाएगा राइट आपके पास

ठीक तो ये कहाँ पड़ेगा आपका सुपर मार्केट अच्छा पंचानबे में तो में पंचानबे में आता हूँ फिर तो आपको संपर्क करूंगा तो फिर आपसे संपर्क करके फिर बात करेंगे तो मिल जाएगा समान है न तो ज़्यादा समान खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता तो करोगे न अच्छा पाँच पर्सेन्ट छूट होती है ये कोई ऐसे इसपेसल ओफर भी आते हैं क्या अलग अलग कोई जैसे कोई बाहर बढ़िया बाहर को अच्छा मंगलवार को ओफर है तो फिर मंगलवार को ही आए तो सही रहेगा ओफर में आएंगे तो कुह सामान भी सस्ता मिल जाएगा और फिर ये आप अलग से ऑफ वो आप पाँच पर्सेन्ट ऑफ ही दे रहे हो न सामान त एकदम फ्रेस है न ये तो नहीं कोई गला हुवा सड़ा हुआ

अच्छा अच्छा चलो ठीक है फिर मेम में आपके पास आ कर बात करूंगा न ओके